जी हाँ हम परम्परागत रूप से कागज़ पर और पेन से ही लिखना पसंद करते थे अभी भी करते हैं लेकिन जो इस टाइम के जो भी टेक्न्लिया काम होते हैं वह लैपटाप मोबाइल इसी पर टाइप होते हैं यदि हमें कुछ भी मोबाइल से या लैपटॉप से करना होता है तो हम उसमें टाइप करके ही हम अपने बातों को प्रदर्श प्रदर्शित करते हैं हाँ अपने मेसेज को बातों को अपने मोबाइल से टाइप करके ही लिख कर भेजते हैं अधिकांश अब पेन कागज़ हम यूज़ करते हैं लेकिन सबसे अधिक अब इस समय हम मोबाइल और लैपटॉप आदि इन सबसे ही हम टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से अब हम लेखन करते हैं पहले के ज़माने में अब वर्षों में लेखन बहुत बदल गए हैं जिससे हम अब जो भी हमें कार्य करना होता है अधिकांश टेक्नोलॉजिकल से ही होता है और हमें जो भी कार्य करने होते हैं हम टाइप करके ही कर देते हैं और हमें लिखने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है अब पेन और कलमों से